نقل و حمل اور سفر کے اختیارت کی بہتر رسائی نے میرے معیار زندگی کو بہت زیادہ متأثر کیا ہے یہ میرے لیے مختلف طرح کی سہولتیں فراہم کرتا ہے جیسے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نقل و حمل کی فن زندگی میں تبدیلی لاتی ہے جیسے کہ آنلائن بینکنگ اور ایپس کے ذریعے سفر کرنا اب زیادہ آسان ہو گیا ہے سرگرمی اور وقت کی بچت نقل و حمل کے نئے طریقے میری زندگی میں سرگرمی اور وقت کی بچت کا ذریعہ بن گئے ہیں سماجی رابطہ نقل و حمل کا اختیارت کی بہتر رسائی نے میری سماجی رابطہ کو بھی بہتر بنایا ہے جیسے کہ میں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ آسانی سے مل سکتا ہوں مواصلت کی آسانی نقل و حمل کے اختیارت کی بہتر رسائی نے میرے مواصلت کو بہتر بنایا ہے جیسے کہ میں اپنے منتقلی کے لیے مختلف آپشنوں کا استعمال کر سکتا ہوں متعدد طریقے نقل و حمل کے اختیارت کی بہتر رسائی نے میرے لیے متعدد طریقے کا ذریعہ فراہم کیا ہے جیسے کہ میں ہوائی ریل گاڑی انٹرنیشنل سفر کے لیے مختلف اختیارت کو استعمال کر سکتا ہوں یہ نئے نقل و حمل کے اختیارت میرے لیے زندگی کو زیادہ موافق بناتے ہیں اور میری روز مرہ کی فعالیت کو بہتر اور آسان بناتے ہیں